नमस्ते सर मेरे दातों में झंझनाहट संसनाहट होती है कुछ भी ठंडा गरम खाने पे दाँतों मे बहुत चुभन जैसी होती है

जी सर

जी डक्टर जी डक्टर आपका फिस कितना है बताओ

जी डक्टर जी डक्टर साहब आप रोज रोज बैठते हैं या कभी कभी सप्ताह में जी डाक्टर साहब जी डाक्टर साहब जी ठीक